अॼु जो विज्ञान इलाही अॻियां पहुची वियो आहे ऐं माण्हू मोबाइल ऑनलाइन बि ख़रीदारी करनि था जान करे सघनि था इन सां माण्हुनि जो वक़्ति पैसो इलाही बचति करे सघंदा आहिनि अने हिक ॿिए माण्हुनि खे जान करण सां पाण वधारे में वग वधारे विज्ञान जो पाण इलाही कमु अचे थो